हा ज़रूरु ॿुधाईंदसि जॾहिं मूंखे चित्र कढण जो ख़्यालु ईंदो आहे त उन वक़्ति मां पूरी तयारी करे विहंदी आहियां सभु रंग पाणी प्लेट बुर्श चित्र कढण लाइ पनो पैंसिल रबड़ स्केल सभु रखंदी आहियां उन वक़्ति मां हिकु सुठी ऐं शांती जॻह ते वञणु पसंदि कंदी आहियां जीअं त मूंखे केरु परेशान न करे सघे कॾहिं कॾहिं मोबाइल फ़ोन तां थोरो ॾिसंदी आहियां वधीक करे पंहिंजे मन सां चित्र कढंदी आहियां पंहिंजे मन सां कढियल चित्र जी ॻाल्हि ई अलॻि हूंदी आहे ऐं ख़ुशी बि तमामु घणी हूंदी आहे मूंखे चित्र कढण जामु वणंदो आहे ऐं मां चित्र जामु दिलि सां कढंदी आहियां मूंखे जामु ख़ुशी थींदी आहे